हमरा इलाकामे तऽ रहऽ दिऔ अपराधके राइए ई छथि जेकि एखन गरीबी पड़ल यऽ लड़का सब तऽ पढ़ि लिखिकऽ रहऽ दिऔ कोइ रोजगार नहि कऽ पबै छै एहि दुआरे दिक्कत छै ताहि दुआरे दिक्कतमे चलि रहल छी हमसभ निमाहि ताहिके बाद रहऽ दिऔ फसिल उपजाबै छी हमसभ फसिलके कभी कभी दिक्कत भऽ जाइ छै कभी बाढ़ आबि जाइ छै तऽ बाढ़िके चपेटमे हमसभ पड़ि जाइ छी ओहोसँ हमरासभकेँ क्षति ओहोसँ हमरासभकेँ गरीबिओसँ ओहि साल तङ्गहाल भऽ जाइए तऽ फसल कऽ अएलहुँ लागति लगा आबै छी आओर किछु फसिल नहि आएब पाबैए तऽ हम कि करबै एहि दुआरे हमरा दिक्कत बड़ होइ अछि धानके फसिल लगेलहुँ धान दहि जाइए एहिसँ गरिबताइ हमरासभकेँ बनल रहैए लड़का बच्चा कहीँ नौकरी सर्विसमे नहि यऽ किएकि किसान छी खेती करै छी इएहसँ हमरा अपराधनके कारण गरीबी इएह हमरा पछाड़ने रहैए एहि दुआरे जे राय ई हइ तरहके जो हमरा बेरोजगारीके जे दूर करैके लिए एकटा साधन भऽ जाइ इहाँ हम ओहिपर निर्वाह कऽ सकै छी